हाँ हमारे आंगन में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की सुझाव कई प्रकार के रखे हुए हैं जैसे चिड़ियों को दाना देना पानी पानी पिलाना पानी के लिए कुछ कवला रख भर के रख देते हैं मिट्टी का तो जब चिड़िया पानी पीने भी आती है कहीं दाना भी डाल देते हैं उनको तो दाने का खाना खाने के बहाने वो हमारे आंगन में आ जाती है उनकी चें चें बहुत अच्छी लगती है और जैसे मिट्ठू है मिट्ठू के लिए हमारे यहाँ पे हरी मिर्ची खिलाई जाती है तो मिट्ठू को हमारे आंगन में रखने से बहुत अच्छी हमारे घर की शोभा बढ़ती है हमारे घर में आंगन में जब वो अपनी वो अपनी आवाज बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है